हमरा आरके आधार कार्ड छै हमरा आरके सब परिवारके आधार कार्ड छै प्रियाके छै चुकबुकके छै लालीके छै आयुषके सत्यमके आलोकके आओर उँ हूँ मायके कञ्चनके भी छै आधार कार्ड छै आधार कार्डसँ से इन्टरमे नाम लिखाबय छै आधार कार्डके पासबुक पैसा निकालय छै आधार कार्डसँ पैसा निकालय छै आधार कार्ड पैन कार्ड सब किछु सबकिछुके काम होइ छै अँ आधार कार्ड बहुत जरूरी छै आधार कार्डके ऑनलाइन भी होइ छै आधार कार्डके उँ एते लैपटॉप भीमे काम पड़य छै सबकिछुमे काम पड़य छै आधार कार्डके आओर भी यऽ इन्टर मैट्रिक आओर पासबुक ईसब मे सबकिछुमे आधार कार्डमे खाता खोलाबय छै ओकरामे भी आधार कार्डके नाम अथी नाम उच्चारण होइ छै आओर उ आधार कार्डके का काम होइ छै उँ उ लोन लेना इह जातीय निवास आय बनबय छै बनबय छै आउरो सबमे काम होइ छै आउरो आउरो उ की पेन कार्डके भी आधार कार्डके भी काम होइ छै आओर आओर पेन भी लोन लै छै सबकिछु मे काम आबय छै आधार कार्डके आओर अहाँ सुनू अच्छे सब बनाबू सब कोइ बनबय छै सब कोइ लै छै दै छै करय छै धड़य छै पेन आधार कार्डमे बहुत चीजके जरूरी पड़य छै बहुत चीजमे काम आबय छै आधार कार्डके इएह से कारण आधार कार्डके जरूरी पड़य छै जरूरी भी पड़ना आश्चर्य